मां हिकु किताबु पढ़ी ई पशु फार्म उहा किसाननि जे खिलाफ़ु हुई हर कहिड़ी किताब ऐं पुठियां मक़सदु लिखियलु हीअ ई छाजे करे आहे इहे किसाननि जे खिलाफ़ु लिखियल ऐं उहा किताबु हुई